हलो नमस्ते भैया हम बेड बनाना चाह रहे हैं तो बेड का हमको डबल बेड चाहिए दीवान मे क्या प्राइस है उसका

डब डबल बेड चाहिए दीवान बक्से वाला होता है क्या प्राइस है इसका तो ये जो ये अठारह हजार का है इसमे लकड़ी कौन सी लगेगी

अच्छा अच्छा आर्डर देने के कितने दिन बाद प्रोवाइड होगा

तो हम पंद्रह पंद्रह दिन के बाद हमारे यहाँ शादी है

अच्छा अच्छा तो

तो उसमे एडभांस जमा पैसा जमा देना पड़ेगा

अच्छा बेड के साथ साथ और क्या कौन सा फर्नीचर मिल जाएगा

अच्छा अच्छा ये सारे सारे आइटमो का क्या प्राइस लगेगा अछा अच्छा सैतीस हजार के सैंतीस हजार के अच्छा अच्छा

अच्छा होम सर्विस है

अच्छा अच्छा चलो डबल बेड लेंगे फिर वही बक्से वाला जो है डबल बेड कर देना ड्रेसिंग कर देना और ये सोफा कर देना सोफा वही सिक्स सीटर सिक्स सीटर चाहिए कलर वही ब्राउन ब्राउन मे हो जिस से गंदा वगैरह ना हो ज़्यादा

नमस्ते सर